کووڈ نائنٹین کا دور وہ دور ایسا تھا کہ بچپن سے لے کر ہم نے وہ دور آج تک نہیں دیکھا کووڈ نائنٹین کا وہ دور ایسا تھا کہ ہمارے باپ دادا و اجداد نے ایسا دور نہیں دیکھا کووڈ نائنٹین کا دور وہ ایسا دور تھا کہ گھروں کے اندر قید رہنا پڑتا تھا کووڈ نائنٹین کا دور ایسا تھا کہ سفر کرنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا سفر کی دوری کو دیکھنا پڑتا تھا کووڈ نائنٹین کا وقت ایسا وقت تھا کہ کووڈ نائنٹین کووڈ کے وقت سفر کرنے میں اتنی مشقت آتی تھی اتنی مشقت آتی تھی کہ گھر سے باہر نکلنے کو بھی ڈر لگتا تھا وہ دور ایسا دور تھا اس وقت ایسا وقت تھا کہ کووڈ نائنٹین کے وقت سوچنا پڑتا تھا کہ کہاں جائیں یا نہ جائیں کہیں جائیں یا نہ جائیں صرف باہر گھومنے کے لیے اگر سوچتے تھے تو باہر گھومنے کی بھی ساری سنستھائیں بند تھی سارے گھومنے کے مال کچہریاں سب بند تھیں ہوٹل سب بند تھے وہ دور ایسا دور تھا کہ کووڈ نائنٹین میں گھومنے کے لیے طرح طرح کا سوچنا پڑتا تھا کہ گھر سے باہر نکلیں بھی یا نہ نکلیں ایسے حالات میں نکلنا اس قدر مشکل ہو چکا تھا کہ اگر باہر جاتے ہیں کسی کو چھو لیتے ہیں کہیں ہمیں کورونا نہ ہو جائے اتنا ڈر اور خوف تھا اس وقت